جی ہاں ہماری ریاست میں اردو زبان کے تحفظ اور فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقتدام کیے گئے ہیں اردو اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر اردو سیکھنے کے لیے ہم کبھی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہاں پہ اردو کی بیس بنائی جاتی ہے اردو سیکھنے کا جذبہ آج کل ہر قسم کے لوگوں میں شامل ہے وہ کسی بھی اردو زبان کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا آج کل ہر مذہب کا انسان اس کو سیکھنا چاہتا ہے اردو زبان ایک ایسی پیاری زبان ہے جس کو بولتے ہی ایسا لگتا ہے کی آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں اردو زبان کو سیکھنے کے لیے آج کل بہت ساری آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم اردو کو سیکھ سکتے ہیں اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا وقار جو ہے آج بھی قائم ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کی اردو زبان جو ہے وہ ہندوستان کی زبان نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو اگر اس کے بارے میں تفصیل معلوم کری جائے تو اردو زبان جو ہے وہ ہندوستان کی ہی زبان ہے ہندوستان میں ہی اس کو جنم ملا ہندوستان میں ہی یہ پلی بڑھی جو شروع سے جیسے غالب دلی کے ہی دلی کے ہی شاعر تھے دلی میں ہی پلے بڑھے دلی میں رہ کر ہی انہوں نے اپنے اشعار کہے اور بہت سے ایسے بڑے بڑے شعرا جو دلی سے تعلق رکھتے ہیں اردو زبان کی وجہ سے وہ آج بھی مشہور ہیں دلی میں بہت سے ابھی بھی ایسے اسکول قائم ہیں جہاں پہ جو ان کی تعلیم ہے وہ اردو میڈیم میں ادا کی جاتی ہے بہت سارے یونیورسٹیز جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ایسا ادارا ہے جس میں اردو زبان جو وہاں کا نظامیہ ہے اس میں اردو زبان ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے وہاں کے نوٹس بورڈ پر اردو آپ کو پڑھنے کو مل جاتی ہے وہاں کے ایڈمٹ کارڈس پر اور وہاں کے ریزلٹ کارڈس پہ ہمیں اردو کو دیکھنا مل جاتا ہے تو یہ سب دیکھ کر بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت سارے ہاسپٹلس اور کچھ کلینکس بھی ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو اردو میں پمفلیٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو سیکھنا اب آج کل جس کو سیکھنے کا جذبہ جو ہے بہت زیادہ آج کل بڑھتا جا رہا ہے جو نئے نئے شاعر پیدا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو شاعری کی دھوم مچی ہوئی ہے تو اردو زبان جو ہے وہ آج کل زیادہ تر نو جوان نسلوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اردو زبان جو ہے سیکھنے کا جو وہ لوگ چاہتے ہیں کی ہم بھی اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور میں نے ایک بات نوٹس کری ہے کہ اردو زبان بولنے والا جب کسی محفل میں جاتا ہے تو اس کو زیادہ عزت عطا کری جاتی ہے ایسا لگتا ہے کی اگر کوئی اردو زبان بولنا چاہتا ہے جانتا ہے تو کوئی بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا انسان ہے بہت ہی اچھا کام اس نے کرا ہے تو یہ چیز نوٹس کری جاتی ہے میں نے یہ میرا یہ ماننا ہے کی اردو آپ کو عزت آپ کی غزت افزائی میں مدد کرتی ہے آپ کا حوصلہ افزا آپ کا حوصلہ افزائی کرتی ہے تو جو دلی ریاست ہے اروند کیجریوال جی جو ہیں وہ بہت سارے ایسا ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں اردو پر بہت زیادہ جو ہے اس پر کام چل رہا ہے اور جو ایک ریختہ ادارہ ہے اور بہت بھی اور سارے آن لائن ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو اردوز اردو کو قائم رکھنے میں آج بھی اپنی ہر ممکن کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں